जोंनि गामिनि मुङानो जाबाय सुबाइजार गोदो गोदाय जोबोद सबाइ जानायखाय बे गामिनि मुंखौ गोदोनि आबै आबौमोनहा सुबाइजार होननानै सबाइजार होननानै दोनलांदों नाथाय दा सुबाइजार जाबाय लिरनायनि बेलायाव जोंनि सुबाइजारनि सोरगिदिं गामिया जाबाय साहा दाबाबिल सानजाहा उजानि दै दैमा निलिबारि आरो सोनाबहा हादानफारा खोलाहा दैमु हलमागाव गामि जोंनि गामिनि सेर हालादा जोबोद मोजां लामा सामा दालां गासिबो मोजाङैनो जाजोबबाय सोलोंथाइ आयदायावबो जोंनि गामिया उन नङा उन नङा अब्लाबो जोंनि गामिनि बांसिनानो आबादारिजों थांनानै दङ दैज्लां बोथोराव माइ फाथो बेसर फानो मैगं थाइगं मावो गोजां बोथोरावबो बेसर मैगं थाइगं आरो गय बागान बारि बयनावबो दंजोबो बोथोर बाय बोथोर बेखौ फाननानै बिसोरो थांनानै जोङो थांनानै दङ आरो माखासे सारबिसमेन दङ बिसोरो हा जोबोद जोंनि गामिया जोबोद थां दासिमबो मोजाङैनो दङ आबाद मावनानै मोननाय न'आव नांगौनि बाराखौ आबादारिफ्रा हाथाइ बाजाराव फानहैनानै रांखान्थियाव दावगानो हायो बारि बागाननि गय फाथै बेसर सबाइ सिबिं गासिबो आबादखौ नांनायनि बारा बेसाद मुवाफोरखौ बाजाराव हाथाइ बाजाराव गलाफ्राव फानहैनानै रांखान्थियाव आवगायनो हायो जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा आरो जोंनि गामिनि बांसिनआनो आबादारिखाय बिसोरो जिब जुनाद गाय मोसौ बोरमा अमा बेफोर जुन्थुफोरखौ फिसिनानैबो नांगौनि बाराबा फाननानै गाइखेर फाननानै बेसोर रां खामायो आरो सोरगिदिं जोंनि सुबाइजार ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ बिसोरो जोंनि सुबाइजार गामिनि मानसिफोरजों जोंनि सुबाइजार गामिनि मानसिफ्रा बिसोरजों गोरोबनानै दङ रावबो जोंनि सुबाइजार गामिनि बा सुबुंखौ गाज्रि होना ओरै आदिबासि राय मिया बिसोरो सुबुंआ गोरोबलायनानै दङ सोरगिदिं दैनि बेला दैख'र आरो अवाटार साफ्लाइबो दङ सुबाइजारनाबो लोंनो थाखाय दैआबो आंखाल गैया गोगो दै मोनलोङो